دہلی میں تعلیمی نظام کی ضروریات اور اہداف کی ناکافی توجہ کا مسئلہ اہم ہے اس مسئلے کی وجوہات میں موجودہ تعلیمی نظام کی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں تفریق بچوں کی نمایاں تعلیمی اور معاشی فاصلے غیر موازنہ تعلیمی منصوبے اور تعلیمی سرگرمیوں کی نامونہ فراہمی شامل ہیں اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں فراہم کردہ سہولتوں کی غیر موزوں تقسیم اور بے توجہی بھی اس مسئلے کا اہم حصہ ہے اس مسئلے کا حل مختلف طریقوں سے ممکن ہے اہم اقدامات میں شامل ہیں معیاری تعلیمی نظام کی فراہمی معیاری تعلیمی نظام کی فراہمی اور معیاری تعلیم کی تضمین کی لیے حکومتی اور غیر حکومتی تعلیمی اداروں کو بہتر بنایا جائے نمبر دو اہلیت کے معیار کی بھرم سر فراہمی طلباء کی اہلیت کی بھرم سر فراہمی اور ان کے مواہد کی ترقی کے لیے مخصوص منصوبے شروع کیے جائیں نمبر تین معاشی امکانات کی بہتر تقسیم غربت کے زخم کو ہدف بنا کر معاشی امکانات کی بہتر تقسیم کی جائے تاکہ ہر طالبِ علم کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا مواقع فراہم ہو نمبر چار فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم کے اہداف کی ترقی فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم کے اہداف کو بڑھایا جائے تاکہ طلباء اپنی قابلیتوں کے مطابق اپنے روزگار کے اہداف کو حاصل کر سکیں نمبر پانچ اہلیت کی معیار کا بہترین نگرانی اہلیت کے معیار کی بہترین نگرانی کے لئے معیاری اور منصفانہ امتحانات کا نظام موجود کرنا ان اقدامات کی تنفیذ سے تعلیمی نظام میں انفرادی طلباء کی ضروریات اور اہداف پر بہتر توجہ فراہم کی جا سکتی ہیں